हाँ हमने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़ लिए हैं जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं एक बार की बात है जब मैं और मेरे फ्रेंड लोग हम फ्रेंड्स लोग हम सब घूमने के लिए गए थे फ्रेंड्स के यहाँ वहाँ पर हम लोग गए हम लोगों ने बहुत ही मस्ती की उसके यहाँ मतलब गाँव का माहौल है तो बहुत ही अच्छा मतलब खेत है और वहाँ पर बहुत अच्छी हरी घास लगी थी और मतलब हम लोग वहाँ गए वहाँ पर हम उसकी फैमिली में सब लोगों से मिले और मिलने के बाद हम सब लोग घूमने के लिए गए उसके वहाँ पर जब हम खेत में गए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा जब हमने वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालीं तो वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मन कर रहा था कि वहाँ पर इतना शांत वातावरण था वहाँ का बहुत अच्छा लगा हमें जब हम उसके यहाँ गए और जब चारों गए तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ लीं उन फ़ोटोज़ का मतलब अभी भी हमारे पास है जब भी देखते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है बो मुझे बहुत ही पसंदीदा फ़ोटो है मेरी मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं उसके यहाँ गई इसलिए मैं उसके यहाँ फर्स्ट टाइम गई थी लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ इसलिए जब हमने वहाँ पर फ़ोटो ली तो वह फ़ोटो जब हम आज भी देखते हैं तो वह हमें बहुत ही अच्छी लगती है